आंनि मुङा मिस जरना ब्रह्म आरो आंनि नख'राव सिक्स फेमिलि दङ आङो जि दानो मोजां मोनो ओंखाम ओंख्रि संनो मोजां मोनो आरो नख'रनि हाबा मावनो मोजां मोनो आरो आं उन्दै समाव एल पि आव फरायजेनदोंमोन बिनिफ्राय क्लास सिक्सआवहाय स्कुलाव गबोदोंमोन दा आरो आं मिट्रिक पास जाखांनायनि उनावहाय काटिं सोलोंदों सोलोंनानै दा बेनिफ्रायनो गोबां आइडिया मोननानै नख'र सोलिदों आरो जोंनि बिफाया आबादारि आरो बिमायाबो मावो नख'रनि हाबा आरो आं स्कुलावहाय गारिजों थाङोमोन हान्थियोमोन बिनि उनाव गिदिंनो सोलिनानै आरो आं मैथा ना ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो आरो नारजि अमा ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो अनद्ला अनद्ला मेवाइ दाउ बेफोरबायदिखौ बांसिन संनो मोजां मोनो आरो जोंनि नख'राव सिक्स फेमिलिफोरनि नामा जाहैबाय रनसाय थाजिम रुपस'ना आरो बिमा फिफानि नामा जाहैबाय धनेनद्र' जन'स्रि

गासिबो आबादारि नालाय सोरांब्लानो न'निफ्राय ओंखारो गाबागाव खामानिखौ मावो आरो फुङाव लेखा फरायखांनायनि उनावहाय जेलानो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै जाखाङो होमब्ला कलेजाव थाङो फैयो

ओंखाम जाखांनानै लेखा फरायो लेखा फरायखांनायनि उनावहाय दसे बेरायो बेलासियाव आरो जों न'नि हाबा बायदिसिना

बिबार गायो बिबाराव दै लुयो साहा फुदुङो बेलासियाव फुङावबो फुङाव बेरायो आरो जों फुजा होयो आरो आरो बायदिसिना खामानि मावो न'आव बा जेरै न' सिबो बेमफोर बुस्रियो अमानो आदार होयो कलेजाव थाङो ओंखाम ओंख्रि सङो आरो काटिं लायो काटिं लानायाव जोङो फार्स्टआवनो गासिखौबो हाखावनानै लायो बेनि उनावहाय मोदोम फिगारखौ सुयो सुखांनायनि उनावहाय सुखांनायनि उनावहाय एखौ सुयो सुखांनानै डिजाइन बानायो डिजाइन बाय डिजाइन जेरै बडि केयार दिशा बेफोर गासिखौबो बानायो बेनो आंनि हाबाया आरो गासिबो खामानिखौनो पारफेक्ट मावजोबो जेरै न' लिरनाय सिथ्ला सिबनाय थोरसि ल'था सुनाय आरो गायनाय फुनाय आबाद मावनाय गासिबो खामानिफोरखौ मावजोबो आरो नख'राव बिमा बिफायाबो हालएवो माइ गायो माइ गायखांनानै फैनानै ओंखाम जाफैयो ओंखाम जाखांनानै दुब्लियाव थांफिनो दुब्लियाव थांनानै दुब्लियाव थांनानै फैखांनानै मेंनानै जिरायो साहा लोङो खामानि मावो मोसौ लायो मोसौ दोस्लायहैयो आरो बेलासिब्ला बेरायो आरो आं मोसानो मोजां मोनो फेशन देखायनो मोजां मोनो आरो जेब्ला बेलासि जेनेबा न'आव फैफिनो न'आव फैफिनो न'आव फैनानै लेखा फरायो खन्थाइ आवरायो बिजाब फरायखांनानै गाबागाव खामानिखौ मावनानै लायो बिनि उनाव जेला मोनायो होमब्ला ओंखाम ओंख्रि सङो जि सुयो आरो आरो बिदिनो बायदिसिना आंनि खामानिखौ मावो स्कुलाव थाङो फैयो दै लायो सानसेनि खामानियाव आं दै लायनानै थांखांनानै आरायथायाव सुथि जायो आरायथानिफ्राय फरआवहाय टिउसन फाइभ आव सुथि जायो सुथि जाखांनायनि उनावहाय मोनानि ओंखाम ओंख्रि सङो नाथाय आं अमा बेदर ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो ना ओंख्रि संनो मोजां मोनो आरो नारजि अमा ओंख्रिफोरखौ संनो मोजां मोनो बिदिनो बायदि रोखोमनि न'नि हाबाफोरखौ मावजोबो